हाँ सर हमको इतनी सुविधाएँ अब मिल गई हैं कि पूछो नहीं तबियत दिन रात ख़ुश रहती है किसी को डिलीवरी कराना है तो एम्बुलेन्स मँगा लो अपना जाना आना कहीं है नहीं वहाँ से आ गई अपना लिए जाओ डिलीवरी हो गई घर फिर वापस लाकर दे दिया आ गए और लड़कियाँ अब हर डिपार्ट में जाने लगी हैं सर आप भी समझते हो जिस बात को पहले तो ऐसा नहीं था लड़कियाँ निकलने को नहीं पा रही थी अब कोई ऐसा डिपार्ट नहीं है डॉक्टर है पुलिस है किसी डिपार्ट में देख लीजिए लड़कियाँ पहले भी अपना काम शुरू किए हुए हैं ऐसा नहीं है लड़कियों को बहुत बड़ा बहुत बड़े कदम उठाने को मिल गए हैं पहले तो नहीं ऐसा था और सर अब यह है लड़कियाँ कम्प्यूटर भी कर रही हैं बच्चे अपना नेट से भी बहुत काम हो रहा है यह सब बातें बहुत पाई जाती हैं पहले से अब जागरूकता बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यानी हम बता नहीं पा रहे हैं आपको कितना तो सब कुछ तो हो गया है अब हमारी समझ में तो अब तो किसी बात की तकलीफ़ नहीं आ रही दिख रही है घर मकान भी ठीक हैं परिस्थितियाँ भी अब पहले से बहुत सुधार आ गई हैं लड़कियों में भी बहुत सुधार आ गया है वह पढ़ना भी चाहती हैं बाहर निकलना भी चाहती हैं लेकिन ऐसा आदेश भी है मिल गया है पहले नहीं था हमलोगों को बहुत डर लग रहा था और यह सब बातें हैं लड़कियाँ क्या नहीं कर रही हैं सब कुछ तो कर रही हैं वैसे तो पूरा काम कर रही हैं गाड़ी चला रही हैं डॉक्टरी कर रही हैं वग़ैरह वग़ैरह हर डिपार्ट में कुल मिलाकर लड़कियाँ आगे से आगे कदम बढ़ा रही हैं कन्धे से कन्धा मिला कर चल रही हैं लड़कियों को ऐसा कुछ नहीं है पहले के तरीके से जो बेचारी सह रही थी ऐसा कुछ नहीं है यह सब बातें हैं सुविधाएँ बहुत बड़ी मिल गई हैं पहले से तो अब सुविधा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और पुलिस भी बन रही हैं लड़कियाँ अरे लड़कियाँ कुल मिलाकर क्या नहीं कर रही हैं हर काम तो लड़कियाँ कर रही हैं लड़कियों से कन्धे से कन्धा मिलाकर लड़कों से चल रही हैं कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं नेट का काम कर रही हैं नेट जब से नेट आया है तब से काफ़ी जागरूकता हो गई है हमलोगों को सुविधा भी हो रही है यह सब बातें हो सब सब हो रहा है